ओइ आसोल हैद बोरै दं खबर सबर गोबावसैलै लोगो मोनैया एबाराव एसे पिकनिकनि टारगेट लानायसै नामा लोगो लोगो मोनलायैयाबो गोबाव जाबाय आमफ्राइ अहाय लागोन जायगाया हो औ औ औ आमफ्राइ जानायदों

दाउफोर लादेरनायसै औ लोगोफोरखौ खबर हरदो एसेसो गोबां जालांनायनि औ ओरै ओरै जाबथुमोन दं ना बेसोरखौ लिंहरदो ज' गोम गोम थांनायसै सिगांनि बादि औ इंगारफोरजों थांनायसै एरैनो बाइकफोरजोंबो हाद्रि हाला जायो ना गारिजों आराम थांनायसै गारिजों आराम फैफिननायसै जोंनिफ्राइबो सेफटि जायो औ गोबाव जालायबाय बिदिनो माबाफ्राव लानायसै थ्रि फर फाइभ इदिआव लानायसै ना डेटआ फुङावनो थांनानै संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालाम हैनांगौ ना औ बिदिआनो जायो जानाय लोंनाया आग्लाय बिग्लाय औ गारि भारायाबो बांद्राय थांनाय नङा हाग्रामा ब्रिड्सआव ना औ औ एसे फुङावनो थांनाय संनांगौ खावनांगौनि खोथा दं ना होनब्ला औ नेना थानायसै बे समखौ दे होनब्ला आसोल गोजोननाय थाबाय समखौबा नेना थानायसै